जि'यां अस घर स्टील दे बर्तन यूस करने होने आं पर स्टील दे बर्तन दा इ'न्ना फायदा बी निं होंदा ऐ ओह्दे कन्नै असें बी जां ते ओह् साफ निं होंदे जां ओह् काले होई जन्दे जि'यां साढ़ी पत्तलां होन्दियां न कि'न्ना मजा औंदा ओह्दे च रुट्टी खाने दा अस धाम खान जन्ने होने आं बाह्र ते जेल्लै पत्तलें च रुट्टी मिलदी ऐ ओल्लै ओह् किन्ने मज़े कन्नै ख'न्ने होने आं ओह्दे च कि'न्ना मज़ा आंदा खाने दा ते भांडे मांजने बी निं पौंदे ते फिर ओह् जेह्ड़ा रुट्टी बना दे होंदे जां खलाऽ दे होंदे उ'नें बी फायदा होंदा उ'नें ना भांडे मांजने आह्ले ई पैहे देने पौंदे ते ना गै उ'नें मांजने पौंदे सिद्धी गल्ल ऐ जेह्ड़ी लेकिन हे असें घर स्टील दे बर्तन यूस करने होने ते नमीं नमीं स्टील आई गेदियां स्टील दे भांडे ते अज्जकल दे लोग प्लॉस्टिक दे भांडे बी यूस करने पौंदे जेह्दे कन्नै साढ़े केमिकल अंदर जन्दे न ओह् जेही साफ सफाई ते लोग रखदे न अज्जकल केइयें दे गलासै उप्पर ते इ'यां गै मिट्टी जेही लग्गी दी होंदी जां फिर पिलशी बज्जी गेदी होंदी साफ ते करदे निं ऐ लोक शैल कन्नै जा ओह्दे कन्नै स्टील बुल कन्नै लग्गी रौह्ंदे घैंटा इक जे चाह् सड़ी गेई पतीली स्टील दी ते ओह् काली होई जन्दी साफ निं होंदी ते क'च्ची लभदी ते परतियै खर्चा करना पौंदा स्टील दे भांडे आंदे बड़े मैह्ंगे न लोग अज्ज्कल पता निं केह् नमें नमें स्टीलां दियां ते डिनर सेट लेना ते ओह् लैना पता निं केह् कप्प दे गलास लैने ते शीशे दे गलास लैने सारे कोला शैल होंदे इ'यै मतलब प्लॉस्टिक दे प्लॉस्टिक यूस निं करना चाहिदी ते सब तो जादा बेनिफिट होंदा अगर तुसें गलास यूस गै करने ते स्टील दे भांडे आह्ली साइड जाओ पीतल दे भांडे यूस करो ओह् बड़े स्हेई होंदे न पीतल दे भांडे कन्नै साढ़े कि'न्ना मतलब की इ'न्ना फायदा होंदा ना ओह्दे च रुट्टी खाना सोआद बी औंदा रुट्टी बी ओह्दे च पेइयै सोआद होई जन्दी ऐ ना की स्टील दे भांडे बिच पत्तल च बी सोआद आंदा पर पीतल दे भांडे बिच बी सोआद आंदा ते कन्नै पत्तल च बी ना ते स्टील दे भांडे बिच स्टील दे भांडे इ'न्ने शैल साफ निं होंदे न जल्दी जेह्ड़े पीतल ऐ उस्सी सोआह् लाई ते साफ करी उड़ेआ अज्ज्कल ते आई गेदा साबन वीम लाओ ते पतंजलि दा ओह् लाओ ते ओह् लाओ